ॾह अक्टूबर ॿ हज़ार हिकु वीह जनवरी उणिवीह सौ सठि छह मार्च ॿ हज़ार नव एकटीह मे ॿ हज़ार ॾह पंज जून वीह हज़ार पंजहतरि